हाँ आप रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं हमने खाना आडर करा था अभी तक पहुँचा नहीं है आपका डिलेवरी बॉय हमारे दरवाजे पर कितनी बजे तक आ जाएगा जब हमने बारह बजे का बोला तो अभी एक बज रही है आप खाने में इतनी देरी करोगे तो हम दोबारा आपके यहाँ से आडर नहीं देंगे और खाना अच्छा गरम होना चाहिए उसमें बासी खाना नहीं होना चाहिए ताजा खाना होना चाहिए और टायम से क्यों नहीं आ रहा है क्या आपके वो डिलेवरी बॉय को रास्ता नहीं मिल रहा हमारे घर का या अपने एड्रेस सही नहीं दिया है अगर सही एड्रेस नहीं दिया तो आप उनका फोन नंबर हमें दीजिए हम आप उसको कॅाल करके हमारे घर का सही एड्रेस बता दें ताकी हमारे यहाँ समय से खाना आ सके और हम समय से खाना पा सकें हमारे यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं खाने का इंतजार हो रहा है अगर आपके यहाँ ऐसी सर्विस रही तो हम दोबारा आपके यहाँ कभी आडर नहीं देंगे अगर सही समय पे आप खाना नहीं पहुँचा सकते हो तो फिर ग्राहक लोगों को परेशानी आती है इसलिए आप सभी समय पे खाना पहुँचाने कि कृपा करें और उस वो डिलेवरी बॉय को सही रास्ता या हमारा फोन नंबर दें ताकी हम उसे कोन्टेक्ट कर सकें उसे पूछ सकें कि वो कहाँ है और हमारे घर का सही सही पता हम उसे बता सकें और हमारे यहाँ खाना समय से आ सके आप समय से खाना पहुँचाने का कष्ट करें ताकी हमको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े और आपका रेस्टोरेंट का मान सम्मान बना रहे